میں تہمت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت پھیلی ہوئی ہے جیسے کوئی انسان چوری کرتا ہے گالی بکتا ہے جھوٹ بولتا ہے کسی کا عیب ظاہر کرتا ہے کسی کا پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے کسی پر تہمت لگاتا ہے ایسے انسان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے اس کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے ویسا انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے تہمت بہت خراب بیماری ہے بہت خراب مرض ہے اس کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت عام ہوتا جا رہا ہے ہر انسان کچھ نہ کچھ کام کے لیے جھوٹ بولتا ہے کسی پہ اوپر تہمت لگاتا ہے کسی کا عیب ظاہر کرتا ہے صرف اپنے فائدے کے لیے ایسا کام کرتا ہے اللہ ان سب کو بچائے ایسے انسان کو کوئی کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے ایسا انسان کچھ بھی کر بیٹھتا ہے ایسا انسان گناہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے تہمت لگاتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے دل میں اس کو صرف اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں ایسا انسان گناہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے یہ تہمت کی بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں اور فیل رہی ہے